میرے پاس کلک کی گئی تصاویر کی ایک پرانی ہاڈ کاپی ہے جسے ہم لوگ البم کے نام سے جانتے ہیں پرانی تصاویر میں نئی ڈیجیٹل تصاویر کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کئی پرانی جو ہاڈ کاپی ہے اس میں چیزیں زیادہ سیف رہتی ہیں تصاویر تصویر زیادہ سے اور بہتر رہتی ہے بمقابل ڈیجیٹل تصویریں کی تصویریں کی کیوں کہ کئی کبھی کبھی وائرس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس میں دقت بھی آ جاتی ہے جس سے ہماری تصاویر ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ پرانی تصاویر میں زیادہ جذباتی قدر ہے کیوں کہ اس سے ہماری پرانی تاریخ اور پرانی یادیں جڑی ہوئی ہیں